كچھ وقت پہلے مجھے موبائل فون خريدنى تھى تو ميں نے بہت سارى كمپنى كو ديكھا سرچ كيا تاكہ كوئى اچھا سا فون كم داموں ميں لے سكوں جب ميں سرچ كيا تو مجھے ايک فون ملا جس كا نام آئى كيو زيڈ سيكس ہے ميں نے اس كے فيچر چيک كيے كافى اچھے تھے اور دام بھى اس كے كافى مناسب دام تھے پھر ميں نے ڈيسائٹ كيا كہ اس فون كو خريد ليا جائے جب ميں نے اس فون كو خريدا اور اس كے فيچر چيک كيے اس كو یو استعمال كيا

اميد سے زيادہ اچھے تھے بيٹرى بيک اپ كافى اچھا تھا اسى طرح بيک كيمرہ فرنٹ كيمرہ كافى اچھے بہت اچھے تھے اور ايک جو پرابلم سارى فونوں ميں آتا ہے كہ جب ہم فون كو چارجنگ پہ ركھتے ہيں تو فون گرم ہونے لگتا ہے جب ميں نے اس فون كو چارج پر لگايا تو يہ فون بالكل بھى گرم نہيں ہو رہا تھا اسى طرح اس كا جو ڈسپلے ہے وہ ايچ ڈى ڈسپلے ہے جو بالكل كليئر جس ميں بہت بالکل كليئر دكھتا ہے صاف دكھتا ہے اور اسموتھ چلتا ہے اس ليے يہ فون كافى اچھا ہے اور ميں لوگوں كو بھى اس كو ريكمينڈ كروں گا كہ وہ اس فون كو خريديں